मोबाइल गेम से मतलब इंडस्ट्रीके बहुत तरहके प्रभाब पड़लै जैसे कि समझ लिअ कि जैसेकि हमलोग आब मोबाइले पे मैसेज देख लै छियै अगर मोबाइल नहि रहितै मोबाइलमे एप्प नहि रहितै तऽ हमलोग डाइरेक्टे जाके स्टेडियम देखतियै जैसे इंडस्ट्री क्रिकेट बालेके पैसा कमाइ होइ सकै छै अभी तऽ देखियौ हम मोबाइले पर देख मोबाइले पर देख लै छियै मोबाइले पर गेम खेल लै छियै मोबाइले पर कोइ भी चीज कऽ लै छियै तऽ एहिके कारण से इंडस्ट्री पर प्रभाब पड़ै छै जैसेकि गेम ड्रीम एलेवन लगा लिअ लूडो खेल लिअ बहुत एसन बात होइ छै कि जैसे देखियौ कि मोबाइल एक तरहक छै ठीक भी चीज छै मोबाइल गेमिंग एप्प आ एक तरफ देखियौ तऽ खराब भी छै किछु लोग एहिसे पैसा भी कमाइ छै किछु लोक एहिके हानि भी होइ छै जैसेकि किछु लोक देखलक गेम खेलके पैसा कमा लै छै किछु लोक देखलक की मतलब रेस देख लै छै किछु लोक देखलक सट्टा लगा लै छै मतलब देखियौ ओ मतलब हरेक चीज से मतलब फायदा नुकसान छै मोबाइल गेमिंग से क्रिकेट स्टेडियमके जे इंडस्ट्री छै ओहिमे देखियौ हुनका लोकके नुकसान होइ छै पहिले ई होइ छलै कि आदमी टिकट कटा कऽ टेस्ट सीरीज लोक देखय लऽ जाइ छलै आब देखै छियै मोबाइलेमे देख लेलक मैच मोबाइले पर गेम लगा लेलक एहन बहुत सी चीज होइ छै जेकि मोबाइल गेमिंगके कारण नुकसान होइ छै बुझलियै

जे आब हम सोचि लियौ कि अगर सपोज दैट मोबाइल नहि रहितै नहि रहते से तऽ ओहि समय हमलोग जाके मैच देखतियै डाइरेक्ट स्टेडियममे वहाँ से उस कऽ ओहिसे ओकरा इनकम हो सकै छलै अभी देखियौ तऽ डाइरेक्ट मोबाइल जे एप्प डेवलपमेंट करै छै ओकरा इनकम होइ छै ओहिके बाद ओ ओकरा इनकम करै छै एनामे देखबै एक दूसरेके इनकम बढ़ै छै घटै छै मोबाइल गेमिंग एप्प से तऽ इंडस्ट्री पर किछु प्रभाब पड़ै छै लेकिन किछु अलग ही तरहके प्रभाब पड़ै छै जैसेकि हमलोग देख लियौ कि मोबाइल गेमिंगके कारण अब देखियौ तऽ कोइ ड्रीम एलेवन लगाबै छै कोइ लूडो जब भी खेलै छै मतलब बहुत ही छै कोनो मोबाइल एपिंग इंडस्ट्री से किछु लोकके नुकसान भी होइ छै किछु लोकके फायदा होइ छै कोइ लोक टाइम वेस्ट कैलक रिल्स देख कऽ कोइ लोक मतलब अपन टाइम ग्रो बजार मे लगेलक शेयर बजार मे लगेलक में एक मतलब सोचियौ मोबाइल गेमिंग एप्प पर बहुत तरह के नुकसाने इन्डस्ट्री के होइ छै